جی اوبر کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی سر مجھے انکوائری یہ کرنی تھی کہ میں کل آٹھ بجے صبح میں نے دہلی لکشمی نگر سے جامعہ نگر اوکھلا کے لیے اوبر ہائر کیے تھے اوبر سی ڈان یس سی ڈان گاڑی تھی اسے میں نے ہائر کیا تھا تقریباً آٹھ سوا آٹھ بجے صبح میں جی ہاں تو انکوائری اس میں یہ کرنی تھی سر کہ میں اس میں اپنا ویلیٹ بھول گیا ہوں تو کیا وہ مجھے جی جی جی ویلیٹ یس سر جی ہاں کل کل آٹھ بجے مارننگ میں میں نے لکشمی نگر سے جامعہ نگر اوکھلا کے لیے ہائر کیا تھا جی ہاں تو مجھے اپنے ویلیٹ کا پتہ کرنا تھا گاڑی نمبر میرے پاس اویلیبل ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اپنی میل آپ آپ کے میل پہ وہ ساری چیزیں شیئر کردوں گا جی ہاں اوکے سر تھینک یو ویری مچ